हमारे भारत में ऐतिहासिक स्थल काफ़ी हैं जिनमें से एक प्रसिद्ध ग्वालियर का किला भी है ग्वालियर का किला मानसिंह तोमर ने बनवाया था ग्वालियर के किले का निर्माण बहुत ही भव्य तरीके से किया गया है उस ग्वालियर के प्रसिद्ध किले के अंदर भी काफ़ी सारी इमारतें बनाई गई हैं जिसमें सास बहू का महल कर्ण महल इत्यादी हैं ग्वालियर के किले के पास एक भव्य गुरूद्वारा भी बनाया गया है जो पंजाबियों का प्रसिद्ध स्थल है इसके बाद एक और ऐतिहासिक स्थल है जो सात अजूबों में से एक कहलाता है वह है ताजमहल आगरा के ताजमहल को मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था यह सफेद संगमरमर की पत्थरों से बनवाया गया है और ये प्यार का एक स्थल माना जाता है और ये प्यार का एक प्रतीक भी है इसके बाद एक और प्रसिद्ध स्थल है कुतुब मीनार जो बलुआ पत्थर से बनी ऊँची मीनार है कुतुब मीनार को उत्तर भारत में पहले मुस्लिम साम्राज्य के स्थल के रूप में जाना जाता है और यह उस जमाने की मुस्लिम वस्तुकला की बेहतरीन उदहारण भी रही है यह देखने में काफ़ी आकर्षक है उसके बाद एक और महत्वपूर्ण है दिल्ली का लाल किला दिल्ली का लाल किला मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की तब उन्होंने लाल किले का निर्माण किया था दिल्ली के लाल किले पर हर पन्द्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी के दिन झंडा भी फहराया जाता है इसके बाद एक और प्रसिद्ध स्थल है हुमायूँ का मक़बरा यह भी देखने लायक एक बहुत अच्छा स्थल है भारतीय और ईरानी वस्तुकला का बेहतरीन संकलन दिखता है यहाँ पर हुमायूँ के मकबरे में जो भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है हुमायूँ की बीबी हामीदा बानो बेगम ने पन्द्रहवीं शताब्दी में अपने पति के लिए इस मकबरे का निर्माण करवाया था ये जगहों की काफ़ी खास बात यह है कि हुमायूँ के मकबरे के अलावा बेहद खूबसूरत गार्डन भी यहाँ देखने को मिलेगा इसके बाद फतेहपुर सीकरी इत्यादि जैसे काफी ऐतिहासिक स्थल हमारे भारत में देखने लायक हैं